हलो जय झूलेलाल तव्हां केरु हा हा मालिश मसाज मालिश सेंटर अच्छा अच्छा किथां ॻाल्हायो था तव्हां अच्छा अच्छा अच्छा ॿियों ॿुधायो कीअं मुंहिंजी सॼी सेवा उपलब्ध आहिनि चयो छा कराइणो आहे तव्हांखे अच्छा अच्छा और कुझु ॾिसो मां मालिश जे अलावा मूं वटि इलाही सुविधा उपलब्ध आहिनि फुल मसाज बि थींदी आहे मालिश बि थींदी आहे हेड मसाज बि थींदी आहिनि तव्हां सॼो पूरो ट्रिटमेंट कराईंदव या सिर्फ़ु मालिश मालिश कराइणी अथव अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त हिनजो ॾिसो अथव ई सत ॾींहं कंटिन्यू कराइणा पवंदव तव्हांखे त थोरो आरामु मिलंदव

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा त हिनजो सत ॾींहं तव्हांखे मालिश कंटिन्यू कराइणी पवंदी तॾहिं तव्हांखे आरामु मिलंदो समुझो था न ॿ चारि ॾींंहं कराइण सां कोई आरामु न मिलंदो त भेण इअं ई चवंदोमांव की सत ॾींहं कंटिन्यू करायो हा त तव्हांखे आरामु मिलंदव समुझो न छोकी ॾिसो असां अ असां मालिश कंदा आहियूं मसाज कंदा आहियूं सॼी सुविधा ॾींदा आहियूं त असां इहो चाहींदा आहियूं की असांजा जेके कस्टमर हुजे उहो संतुष्ट थी करे वञनि हितां इहे असांजो इहो न आहे की पैसा कमाइण घर हिते रखण इहो कोन्हनि इहो आहे की कस्टमर जेके आहिनि संतुष्ट थी करे वञनि शाबाशू ॾियनि त ठीकु थी वेंदव इअं आहे की सत हज़ार रुपया लॻंदव सत ॾींहंनि जा तव्हांखे हा हा भेण हा हा सत हज़ार इअं त असां वटि त नव हज़ार तव्हांखे ॿुधायव नव हज़ार वठंदा आहियूं तां सिया राम खां पुछी सघंदा आहियो तव्हांजे घर जे पासे में ई रहंदो अथव हा त मां नव हज़ार वठंदो आहियां तव्हां उन्हीअ खां बि पुछी सघंदव हा हा मां हिन लाइ तव्हां भाई परेशानु आयो इलाही दिक़त अथव तव्हांखे तव्हां खे मां सत हज़ार डिस्काउंट करे वठंदोमांव छोकी तव्हां कंटिन्यू कराईंदव पैकेज हा सत ॾींहंनि जो त सत हज़ार रुपिया वठंदोमांव तव्हांजी हिकु घंटो मालिश थींदव पैसा हाणे जीअं तव्हां चाहियो उह ॾेई सघंदा आहियो चाहियो त हज़ार हज़ार रुपया रोज़ु करे ॾेई सघंदा आहियो मालिश कराए छोकी मूंखे सिंधी आयो तव्हां त तव्हांजे मथो विश्वास आहे हा त ॾिसी वठो बाक़ी जीअं बि तव्हां जा हिक साथ बि ॾेई सघंदा आहियो

न न इहो सत हज़ार अथव ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल ओ के जय झूलेलाल